लूकास पैसोलिक नामक जो वैज्ञानिक था वह बहुत ही मतलब अच्छे वैज्ञानिक थे वह जो है सू गुरुत्वाकर्षण का जो है वह सिद्धांत बताए थे और वह जो हैं पूरा किताब में चर्चित है और मतलब वह जो मतलब ऊपर से मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से फल जो नीचे गिर गए तो उनका जो है सो मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में वो पूरा डीटेल बताए उसपे जो है बहुत आदमी अब काम कर रहें वह जो हैं बहुत ही मतलब नीचे से मतलब गुरुत्वाकर्षण का मतलब फर्मूला बताए वह जो है अपने क्लास में सबसे मतलब नीचे थे और जब गुरुत्वाकर्षवण का मतलब जब खोज कर दिए तो उनका जो है किताब में पूरा एकदम छप गया और बच्चे जो हैं से पूरे लगन से पढ़ने लगे और यहाँ लूकास पैसोलिक का नाम इतना चल रहा है कि मतलब जो मतलब वह बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक के तौर पर सब उनके नाम लेते रहते हैं लूकास पैसोलिक जो है बच्चे से सब को मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है उनका हिस्ट्री और सब वैज्ञानिक में बहुत ही अच्छे लगते हैं और देखने में और सब उन पर जो है पी एच डी करते हैं और बहुत ही मतलब उनको वैज्ञानिक के रूप में अच्छा लगते हैं और उनका हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही अच्छे लगते